हेलौ औ नोंथां औ आंनि नै मोनसे निउसनिफ्राय बुंदोङो बे नोंथांमोननि बे खामादेसा हाई स्कुल बेनि सायाव एसे सोंलु सोंनो नागिरदों आरोखि ओम औ औ औ ओरैनो स्कुला हाई स्कुलना बेवहाय हाई स्कुलजों लोगोसे एम इ दंफायो नामा औ औ

मार्ज जाबाय आरोना आदसा दाखालि बावैसो जे जोंहा टेलेन्ट श' जालांबाय बेवहाय बाहागो लादोंना लायाखैमोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा औ औ

आदसा आदसा आदसा आदसा आदसा आरो ओरैनो खयजोनसो दङ फेकाल्टिया हाई स्कुलाव औ नोङा नोङा आं स्टुटेन्सखौ होनाखै फेकाल्टिया माने फोरोंगिरिफ्रा आरोखि फोरोगिरिफ्रा ओरैनो टटेल खयजनसो जायो माने हाई स्कुल आरो माबाजों लगायनानै उम उम उम उम उम फन्द्र जन ना आदसा आदसा आदसा आदसा ओरैनो ओरैनो माबाफोरबो जायोथ' स्कुल विकफोरबो जायो नालाय ओरैनो नोंथाङा ओरैनो माबादि सानहरो माने स्कुलखौ लानानै बा बेनि माबाखौ एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा ओम ओम ओम ओम ओम

ओम ओम ओम आदसा बेखिनियानो थिगानो आं नोंथांखौ सम जुदि मिलायोब्ला हरसे लोगो हमगोन होह दे थिग आसे नोंथां अके थिग आसे टेंक इउ